گڈ مارننگ میڈم جی میڈم کچھ کینڈی کچھ افراد جیسے انٹرویو کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ کی کمپنی میں آپ کی کمپنی میں انٹرویو کے لیے اس میں پچاس آدمی پچاس لوگ ہیں پورے موجود ہیں انٹرویو کے لیے آئے ہوئے ہیں اسی وقت موجود ہیں یہاں پر کیا میں اس کو ان کو انٹرویو کے روم میں بھیج سکتا ہوں میڈم میڈم کتنے گھنٹے کے لیے ویٹ کرنے کے لیے بولوں تاکہ وہ لوگ مجھے بار بار آ کر مجھے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا بولنا چاہئے میڈم آپ انٹرویو میں ہے بولنا ہے یا پھر آپ بزی ہیں شیڈیول ہے ٹھیک ہے میڈم اس میں ان کی تعداد بتاؤں میڈم آفس میں ہیں وہ لوگ مطلب فیمیل کتنے ہیں میل کتنے ہیں میڈم ویکنسیز کتنے ہیں میڈم ابھی کمپنی میں وہ جانکاری چاہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی ویکنسی کتنی ہے مطلب وہ نمبر آف پوزیشنز اویلیبل ایک گھنٹے کا ویٹ کرنے کے لیے بولنا چاہیے میڈم انہیں اچھا میڈم اور وہ تعلق سے یہ ایڈورٹائزمنٹ کس پیپر میں دیا ہے وہ پوچھ رہے ہیں میڈم اچھا میڈم ان کے لیے رزیومس کلکٹ کر لینا میڈم ابھی ان کے انڈیویزول کینڈیڈیٹس کے ہاں میڈم رجسٹر میں انٹری بھی کرنا ہے ان کے نیم اور فادر نیم اور ان کا ایڈریس لوکیشن ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی لے لیتا ہوں میڈم ان کو اور ویٹ کرنے کے لیے بولتا ہوں انتظار کرنے کے لیے بھی میڈم انٹرویو لے رہے ہیں ایک گھنٹہ انتظار کرنے کے لیے بولتا ہوں انہیں جو بھی افراد آئے ہیں شکریہ میڈم ٹھیک ہے میڈم شکریہ